चिरां जिल्लानि मानसिफ्रा सानफ्रोमबो मोगा मोगि जानांनाय माखासे सरासनस्रा जेंनाफोरानो जादों फेग्रा मुङा बेसाद बे फेग्रा मुङा बेसादा जोंनि चिराङाव ओरैबादि गोख्रैजों गोसारबोगासिनो दङ जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि फरायनांगौ दायथ'खौ नागारनानै फेग्रा मुङा बेसाद निसाफोरावसो आवगायगासिनो दङ बा गोजोमनानै थागासिनो दङ बे निसाखौ जोंनि चिराङाव सौफैनायनिफ्राय बोरै बन्द' खालामनो हागोन बेफोरनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा होबथानायनि राहा लानांगोन जाय फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ लायोब्ला जोंनि देहा आरो जिउनि थाखाय खहा बेफोरनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा जेब्लाबो सांग्रांथि जानांगोन आरो बे फुग्रा मुङाफोरानो जादों जोंनि चिराङाव एक नाम्बारावनो जाबाय ड्राक्स ड्राक्स गान्जा आरो जौ बे मोनथाम बेसादखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामथारनांगोन अब्लासो जोंनि चिराङाव एसेब्लाबो सोलायनाय फैगोन जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा गोबां रोखोमनि जाथाय जाब्रबथायाव मोगा मोगि जानाङो एबा बुगिनांगौ जायो बे बुगिनांनायाव जोंनि माखासे गार्जेन बिथांमोनाबो बिमा बिफाफोरा जेब्लाबो दुखु गोनां जायो दुखु नांथाव जाथाय जायो आरो बायदि मैया खैफोदनिफ्राय बारगनो हायैबायदि जायो जायखौ एंगारनोबो हाया आरो बजबनोबो हाया जायो आरो लोगोसे जोंनि गेदेमाफोराबो बेफोर बादि गाज्रि निसाफोरखौ जोंनि चिराङाव फैनायनिफ्राय बन्द' खालामनायाव मदद होनांगोन जाहाथे गुबन जायगानिफ्राय फैनाय बेफोरबादि ड्राक्स गान्जा बेसादफोरा जाहाथे लामानिफ्रायनो जोंनि चिराङाव फैनो हाया जायो बेफोरनि थाखाय जोंनि गेदेमाफोरा जेब्लाबो नोजोर होनांगोन खामानि दङब्लाबो एसेब्लाबो जोंनि चिरांनिखौ एसे नोजोर होनानै नायनांगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायाव गोसो होयो आरो बिसोरो गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो गोरों गोरा जायो आरो निसाफोरा खम जायो आरो लोगोसे जोंनि माखासे बर' हारिनि जायगायाव दाब दाब जायगायावनो जोबोर दै बाना लोमनाय जायो खायसे जायगायाव दालां गैया बाजार जानो दिगदार लोमजानाय साजानायफोरखौ लाबोनो दिगदार मुङा बेसाद फान्नो बेसेन गैयि जानो थाखाय जोंनि सुबुंफोरा जोबोद खहा जायो आबाद मावब्लाबो बेफोरनि मोजां रोखोमनि बेसेन मोना बेफोरबादि लांलाय लाबोनाय हान्था मेलाफ्रावबो गोबां खहा जायो आरो लोगोसे जोंनि लामा सामाफोराबो जायगा जायगा जोबोद खहा जाबोबाय बेफोरखौबो जोंनि मददगिरिफोरा मदद खालामनांगोन जोंनि गेदेमाफोरा जोंखौ मदद खालामनांगोन बेनि थाखायनो जेब्लाबो जों सुबुंफोरा पाब्लिकफोरा गेदेमाफोरखौ सापर्ट होनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानानै थागोन आरो लोगोसे बयनिफ्रायबो बांसिन नोजोर होनो गोनाङा जादों जोंना बे निसा निसाखौ जेब्लाबो जेरैखि जायाब्लाबो बन्द' खालामनो नाजाथारनांसिगोन अब्लासो जोंनि चिराङा डेभलाप जागोन अब्लासो जोंनि चिरांनि लाइमोनफोरा मोजां आखु जागोन मोजां गियान जागोन बायदि मैया रोखोमनि जानाय जाथाय जाब्रबथायफोरनिफ्राय बारगनो हागोन बेफोरनि थाखाय जोंनि गेदेमाफोरनिसिम जोंनि खावलायनाया जेब्लाबो बेखौनो जोङो बुंथ'नानै थानाय जाबाय